हाँ मैडम बोलिए अच्छा अब देखिए मैडम का नाम है मान लीजिए पाँच हजार हम गरीब आदमी हैं हम इतना कहाँ से दे पाएँगे हजार दो हजार की बात रहती तो हम दे भी द सकते थे आप लोग पाँच हजार बता रहे है आँय तो हाँ मैडम आपका बात समझ रहा हूँ मगर हम लोग गरीब आदमी हैं हम लोग कैसे कर पाएँगे हमको टाइम दीजिए दो चार दिन क का नाम है थोड़ा का नाम है हम कर लेंगे थोड़ा बहुत हाँ हाँ तो ठीक है मैडम का नाम है हम करते हैं जुगाड़ का नाम है थोड़ा आपको का नाम है उसका का नाम है थोड़ा कम करिए पाँच हजार में से का नाम है हम नहीं दे पाएँगे इतना हम गरीब आदमी है हाँ नहीं मैडम इतना हम गरीब आदमी हैं हमको टाइ हमको टाइम दीजिए हमको टाइम दीजिए का नाम है कि हम अपना जुगाड़ कर सकते हैं तभी बच्चों को का नाम है हम भेज सकते हैं हाँ अब इतना पैसे लेंगे तो हम कमज़ोर अरे तो मैडम गुस्सा भी एक कार्य नहीं न रहता सिर्फ कोई कमजोर रहता है कोई सहज़ोर रहता है कोई ग गरीब रहता है कोई अमीर रहता है तो उसमें का नाम है कैसे काम चलेगा हम गरीब आदमी है न हैं तो इसलिए क थोड़ा सा आप गुंजाइश आप गुंजाइश करिए हैं तब हम बच्चों को अपने हाँ मैडम आपको करना पड़ेगा प्लीज़ आप करना पड़ेगा आपको

हाँ हाँ

हाँ हाँ तो ठीक है का नाम है आप हमको दो चार दिन का टाइम दीजिए आप जी वो तो मैडम समझ रहा हूँ मैं बाकी आप का नाम है हम कमजोर आदमी हैं गरीब आदमी हैं तो हम थोड़ा सा सोच विचार सोच विचार कै काम करेंगे न हम ठीक है उसके बाद देखते हैं का नाम है बच्चों को का नाम है भेजेंगे भेजेंगे हैं हाँ तो हम देखते हैं दो चार दिन में कोशिश करते हैं तो फिर हम भेज देते हैं ठीक है